औ नोंगौ भारताव गासिबो साहा लोंनो मोजां मोनो उम जोंबो गासैबो नखर फोरनानो सुबुंफोरानो गासिबो साहा लोंनो मोजां मोनो जेराव जोंनि आसामा साहा बागाननि थाखाय मुंदांखाबो जोङो सानसेयाव हाय खन्नै साहा लोंनाय जायो बांसिनानो फुङावहाय खनसे आरो मोनाबिलि टाइमाव हाय खनसे इदिनो खायफा नखरफोराव जायफोरा सुगार थानाय बा दाइबेटिस्ट थानाय बिसोर बिथांमोना माने साहा लोंनायखौ एसे खम खालामो आरो गोदै गैयै लोङो सुगार फ्रि लोङो जायफोरा मोजां मोनो गाइखेरनि गाइखेरनि साहा लोङो आरो लाल साहाबो फुदुंना लोङो आरो जेनेबा लाल सायावनो संख्रि हायजें होनानैबो लोङो थिक बेबादिनो उम मोनसे खामानि जायोब्ला जोंनाव बांसिन साहा साहाजों बुजायनाय जायो मोनसे जेनेबा माबा मोनसे हाबाफारि लाबाथाय मेल मिथिं बा काजि हाबा जोङो माने गिबियावनो जोङो साहाजोंनो बुजायनाय जायो आरो बेबायदिनो नखरफ्राव आलासि दुमसि फैबाबो साहाजोंनो बुजायनाय जायो जेनेबा साहा फुदुंनानै मोजां जेनेबा गाइखेरनि साहा फुदुंनानै होयो बा लाल साहा फुदुंनानै होयो बेबायदिनो आरो माने उम आंथ' फुङावहाय गाइखेर साहा आरो बेलासियावबो गाइखेर साहा लोङो आरो मालाबा ओह खनथामबो जायो सानफुआवबो माने आङो साहा फुदुंनानै लोंनो मोजां मोनो